आमच्या कडे जेन्ना गोरवां आमी पोसतात म्हशी बोकड्यो आमी तेंची दूद डेरींनी धाडपाक शकता डेरीन विकपाक शकता किंवां आमी स्वताची डेयरी एक उबी करपाक शकता आमी आपल्या स्वताच्या डेरीन आमच्या स्वताच्या पशूंचे तेंचे दूद आमी विकपाक शकता जे करून आमकांय बीन पयशे मेयटले तशेंच कांय लोक रेड्यांचे पाड्यांचे तशेंच कोंब्यांची सुद्दां झगडी लायतात पयशे लावन झगडी लायतात आनी प्रोडक्ट्स म्हटल्यार शेण जें आसा गोरवांचें तें गांवचे लोक ते शेणाचे जे थापे आसता ते सुकोवन उजो लावपाक यूज करतात वापरतात ते तर ते सुद्दां आमी विकूंक शकता एज एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स फ्रोम एनिमल्स तशेंच जे मेंढरे आसता तेंचो वूल जो आमकां मेयटा तो सुद्दां आमी कपड्यांचे इंडस्ट्रींग जे स्वेटर्स करतात तेंकां आमी विकूंक शकता